کیا آپ افسانہ لکھنا پسند کرتے ہیں یا نون فکشن اور کیوں آپ کا پسندیدہ مصنف کون ہے اورآپ نے ان سے کیا سیکھا افسانہ لکھنا پسند ہے نون فکشن بھی پسند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افسانہ میں ایک مختصر سی کہانی میں ایک اچھا پیغام دیا جا سکتا ہے اور نون فکشن میں یہ ہے کہ انسان آزاد خیال ہوکر کچھ بھی لکھے یہ وجہ ہے اور میرا پسندیدہ مصنف کون ہے پسندیدہ مصنف میں کئی مصنفین ہیں جیسے ڈاکٹر جدید دور میں ڈاکٹر خالد جاوید ہیں اور قدیم قدما میں جائیں تو اختر الایمان ہیں عصمت چغتائی قرۃ العین حیدر ہم نے ان سے سیکھا کہ زبان کو کس طرح سادہ اور سہل رکھ کر کے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچایا جا سکتا ہے وہ فکشن کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے اور نون فکشن کے انداز میں بھی دونوں طرح سے ہوسکتا ہے اور قاری کے دل میں اپنی جگہ بنائی جاسکتی ہے اور ان کو اپنا پیغام بےتکلفی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں